اگر کوئی شخص ڈرائنگ کی شروعات کر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ وہ بیسک ڈرائنگ ڈرائنگ کرے بیسک ڈرائنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شروع شروع میں لوگوں کی لوگوں کے بارے میں ڈرائنگ بنائے ان کی تصویروں کو بنائے لینڈ اسکیپ کے بارے میں بنائے اور نیچر کے نظاروں کو بارے میں بنائے جانوروں کی تصویریں بنائے اور اسی طرح اور دوسری چیزیں ہیں ان کی چیزیں بنائے اور اگر کوئی شخص اگر آپ پریکٹس کوئی شخص پریکٹس بار بار کرتا رہے گا تو پریکٹس کے ذریعے بہت اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہے اور ڈرائنگ کرنے میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جسے ڈرائنگ کرنے والا اپنے پاس نوٹ کر لے وہ یہ کہ پہلے بیسک لائنس اور کروس یا گولے بنا کر اس کی شروعات کرے یعنی کہ ایسی لائنیں کھینچے یا کرو لائینیں بنائے یا گولے بنائے اور اسی طرح شیپ والی ڈرائنگ کرے اور اسی طرح اپنی ڈرائنگ کو اچھا بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد لے سکتا ہے جو اس کام میں ماسٹر ہیں اور الگ الگ شیپس سے آبجکٹ تیار کرے یعنی کہ پھول بنائے اور کونٹر ڈرائنگ ایک چیز ہوتی ہے اس کو بھی ٹرائی کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے اور اسکیج سے آوٹ لائن بنائے اور اس کے بعد جب ڈرائنگ اسکیج سے بنانے لگے تو اس میں رنگ بھرے اور اس میں رنگ بھرنے کے بعد اس کو ایک شیپ دے اور اچھا بنانے کی پریکٹس کرے لیکن شروع شروع میں جو بیسک والا ہے وہ شروع میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بنائے اور بیسک لائن ہی بنائے